जेह्ड़ा साढ़ा इंडिया ओह् इक डाइवर्स कंट्री ऐ एहदे बिच्च बड़े गै सारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड बनाए जंदे न ते जिं'दे बिच बड़ी गै जैदा मर्चां बड़े सारे जेह्ड़े हर्बस न जेह्ड़े आयुर्वैदिक पत्ते न उंदा'प्रयोग कीता जंदा ते जेह्ड़ा साढ़ा छोटा ऐ बड़ी सारे जि'यां ब्याह् कारज होंदे बड़े सारे ते ओह्दे बिच बड़ी सारी आईटमां बनाइयां जंदियां जि'यां कोई राजमां होई गे पनीर होई गेआ अम्बल होई गेआ एह् जेह्ड़ियां न पापूलर न बड़ी मश्हूर डिशां न इत्थूं दियां हुन जि'यां इंडिया बिच्च अ'ऊं जेह्ड़ा अ'ऊं रौह्न्नां होन्नां नार्थ बिच ते ओह्दे बिच बनाई जंदी बिरयानी दाल मक्खनी समोसा चॉट गोल गफ्फे बनाए जंदे न बड़े गै मश्हूर न ते इत्थै उधमपुर बिच्च आई जाओ रेह्ड़ियां लगी दियां होदियां न गोल गफ्फा ते गोल गफ्फा ते बड़ा गै जैदा मश्हूर ऐ इत्थै समोसा होइया समोसा तुसेंगी हर इक हट्टी बिच्च थ्होई जाना चॉट थ्होई जानी देहीं चॉट थ्होई जानी भल्ला थ्होई जाना दाल मक्खनी बिरयानी एह जेह्ड़ियां न बड़ियां सारियां मश्हूर डिशां न एह्दे बिच एह् जेह्ड़ा इंडिया दा फूड ऐ बड़ा गै शैल ऐ जि'यां तुस साऊथ बिच चली जाह्गे उत्थूं दे लोक किश होर स्हाबै दे न किश होर खंदे ओह् अलग अलग डिशां न उत्थै बी बड़ी शैल शैल चीजां न जि'यां इडली होई गेआ डोसा होई गेआ ओह् उत्थै दियां न ते हून जि'यां केह् अ'ऊं सनाना केह् इंडिया साढी डाइवर्स ऐ ते जेह्ड़े साऊथ बिच लोक जेह्ड़े चीजां खंदे ओह् नार्थ बिच बी खाना शुरू होई दे जि'यां डोसा इडली ऐ एह् नार्थ बिच बी आई एह्दे जेह्ड़ा नार्थ बिच खंदे पनीर राजमां अम्बल ते ओह् साऊथ बिच बी खाना शुरू होई एह्दे कि कि लोक इत्थै उत्थै औंंह्दे जंदे रौंह्दे ते जेह्दी बजह् कन्नै कि साढ़ै जेह्ड़ा इंडिया दे डिशीज़ न जेह्डियां खान पीन ओह् बड़ा गै जैदा मश्हूर होआ एह्दा